जोंनि जुदि आसाम आव राज्योआव लायोबा बिरात रोखोमनि रुलफोर थायो जेनेबा स्टेट मेद पलिसिज खिन्थु जोंना जेखौनाखि कन्स्टिटिउसन बर'नि संबिजित होन्नानै मोन्थिया होनबा बेफो जुदि भारतआरि संबिजितजों थाङोबा जोंनाथ' संबिजित आ मोनसेल' नङा होनबा जेनबा बे जोङो फेडारेल स्टेट बेबायदि नङा आमेरिका निबा बे मोनसे फेडारेल स्टेट जायो खिन्थु जोंना भारतनिआ जाहैबाय सेम जोंना मोनसे फेडारेलिजम बे बुस्तुवा जोंना कासि फेडारेल खावसे फेडारेल बेबायदि होन्नानै बुङो आर्खि ओंखायनो जोंना फेडारेलिज्मआव गोलैजोबा होमबा जोंनि आसामनिया जायनाकि लस फोर बानायो नङा होमबा आसामआव लस फोर बानायो बेफोरबायदि आ जाहैबाय जोंना सेन्ट्रेलि मेड जाहैबाय आर्खि खिन्थु माखासे बुस्तु जायनाकि इमारजेन्सि रुलसफोर बेफोर नायोबा जोङो जेनेबा मोनसे डिसट्रिकआव बैखौ लागु खालानो थाखाय खोब जोंनिफ्राय जानाय के देपुति कमिशनार बा डिसट्रिक मेजिस्ट्रेटसफोर होनो बेफोर बानायनो हायो होमबा जोंनिआव जेनेबा जायनाकि फान्दामेन्टेल राइट्स आ सेन्ट्रेलआव सोलियो बे फान्दामेन्टेल राइट्सआनो जोंनाबो सलिखायो आरो खिन्थु माखासे समाव जेनबा जोंनि जायगायाव टेर'रिजम नर्थ इस्ट एरियायावनो आर्खि टेर'रिजम जादोंमोन जेनेबा एरै बडलेन्ड एरिया जायनाकि ट्रायबेल बेल्टसआव बिरात टेर'रिजम जादों बे समाव माखासे आर्म फर्स एक्सफोर दंमोन आर्खि बै समावसो आर्खि खिन्थु दाथ' गैला खिन्थु दाबो माखासे स्टेटआव दङ आर्खि जेरेखम नागालेन्ड बेफोर दाबो आर्म फर्स स्पेसियेल एक्टस बुस्थुआ दङ आर्खि जुदि जोङो आरो माखासे जेनेबा फार्म एक्टस बेफोरबायदि बुस्तुखौ लायोबा जेनेबा आव बेफोर्थ' बिरात मोनसे गोनांथार एक्टस जाहैबाय फार्म एक्टसफ्रा जेनेबा फार्मार्सफोरनि रिलेटेड बेफोरो जेनेबा ओमफ्राय सेन्ट्रेलटि बर्ड एक्ट बेफोरो बुस्तुफ्रा जाहैबाय जोंनि से थि प्रडाक्सन अफ टि बे मोनसे जाहैबाय आसामनि मुंदांखा साहा बागान खालामनाय गोदो ब्रिटिच फोरनिफ्रायनो जागाय जोन्नाय खिन्थु दासिमबो सलिगासिनो दासिमबो आसामनि साहा होनोबा बे फुरा मुलुगावनो मुंदांखा आर्खि आङो दाख्लिसो मोनसे बेखौ गुगलस् आव नायदोंमोन आर्खि कि गुगल्सआव नायनायाव नुदों कि जोंनि आसामनिफ्रायनो मोनसिबाय बेसेबां इन्डियानि टि आ ट्रेसनपर्ट जायो दार्जिलिंआवबो बिरात बुर्जा टि प्रडाक्सन जायो खिन्थु आसामनि टि प्रडाक्सनानो एराउण्ड फिफ्टि पार्सेन्ट अफ दा टटेल जि डि पि बेफोरबायदि रोखोमनि प्रडाक्सन खालामनानै एक्सपर्ट जायो आरो आसामनि टि आ बिरात बुस्तु दङ जायनाखि जोङो आसामनि थि खौ जोङो रैखाथि खालामबाय थानो थाखाय बेफोरबायदि माखासे एक्टस बानायनाय जायो जेखौ जों बयबो मानसिफ्रा फालिनांगौ जाहाथे जोंनि जायनाखि साहा बागान साहा आबाद मावनाया जोंना जोबनानै थाङा बियो थाबाय थायो आरो बियो इन्डियानि इकनमि आव बिरात मोजांयै गोहोम खोख्लैनानै होबाय थायो माने बेनिफिट्स होबाय थायो बेखौनो बेनि थाखाय जोंखौ बयबो सुबुंआरिफोरा बेफोरबायदि माखासे एक्ट्स फोर दङ जेनेबा बेफोरखौ बयबो मानिनानो सोलिनांगोन